میرے لیے تاریخی پانچ دن ایسے ہیں بہت جو ہیں نا مائنے رکھتے ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سب سے پہلی تو جو ہے پندرہ اگست کی تاریخ جب جو ہے نا ملک کی آزادی کا دن تھا انگریزوں سے جو ہے ہم کو آزادی ملی تھی ہمارے بڑوں نے ہمارے آباؤ و اجداد نے خون بہایا دیش ملک کو بچانے کے لیے اور اس وقت جو ہے ہم پروگرامس بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور جو ہے اچھے اچھے جو ہے نا اسپیچز بھی ہم سنتے ہیں یوم آزادی کے موقع پر اور جو ہے نا میں بھی جو ہے اس میں کچھ نظم پڑھتا ہوں اسپیچ دیتا ہوں بہت اچھا دکھتا ہے اور دوسری تاریخ یہ کہ چھبیس جنوری بھی ہمارے لیے بہت اہم تاریخ ہے اس دن ہمارا دیش یوم جمہوریہ بنا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اور ایک بھی تاریخ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آٹھ جون ایٹ جون کو جو ہے میرا برتھ ڈے ہے برتھ ڈے میں جو ہے بہت سارے لوگ میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں مجھے گفٹس دیتے ہیں اور جو ہے نا میرے بھائی کا بھی برتھ ڈے پانچ مارچ کو ہے یہ بھی بہت میرا اہم دن ہے بہت اچھا دن ہے اور جو ہے میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچرس ڈے کا دن بھی میرے لیے بہت اچھا ہے اس وقت جو ہے اسٹوڈنٹ آکے جو ہے نا ملتے ہیں چاکلیٹس دیتے ہیں اپنے سر کو اپنے استاد کو بہت عزت دیتے ہیں اکرام کرتے ہیں ان کی تعمیل کرتے ہیں یہ پانچ تاریخ جو ہے بہت اہم ہے میرے لیے